आं सानसेखालि पिकनिक जानो थांदोंमोन गुवाहाटीयाव बेयाव सिरियाखाना नुबोदों आरो बखिष्ट' आश्रम बेफोरखौ नायबोदों आरो ओमफ्राय नायनानै मोजां मोन्दों लोगोफोरजों थांदोमोन आरो माब्लाबा आलासिफोर जानो थांनायाव नायबोदों बे बशिष्ट आश्रमनि ओमफ्राय आरो बेफोरखौ नायबोदों आरो थांबाय थायाखै थांबाय थानाया ओमफ्राय गोबावदो खनसे खनसे थांनानै नुबोदों बेफोरखो नुबोदों नायदों ओमफ्राय आलासिबो जानाय हिसाबै थाङोमोन आरो आरो मेडिकेल मेडिकेलावबो बेमारि लांनो मोन्दों भाङाघराव बेफोरावबो नुदों इसे जागाफोरखौ नायनानै मोजां मोन्दों आरो पिकनिक जानो थांदोमोन आरो लोगोफोरजों जमा जानानै बेयाव बेफोरखौ नुनानै मोजां मोन्दों गोसोफोरा गोदोनि मानसि नालाय गारि मथर उथिबांनो हायाना थांबा मोनसिगोन ओरैनो खनसे खननै थांदोमोन आरो सिगाङाव दा आरो बुरैबायबो नालाय हालिया थांनो ओरैनो बेफोरखौ सिगां थांनायाव नुबोनानै गोसोफोरखो मोजां मोन्दों बेफोरखो नुनानै पिकनिक जानो थांनायावबो बै बशिष्टआव माबाहैदों खाना जादों नायनो थांनानै बिदिनो आरो मेडिकेल मानि थांदों थांनायालाय बेमारि लांनाय लांनोबो मोन्दों जोंहा न'खरनिखौनो लांदोंमोन बेमारि भाङाघराव मेडिकेलाव ओमफ्राय जागाफोरखौ नुबोजोबदों आरो दा बाथौफुरि लख्रा गरचुक बेफोरखैबो थांदों थांनायालाय सिगाङाव ओमफ्राय दा थांनो मोनाखै दा मिथिलार' गोदो बेखिनियानो नुनायानो बायबांला